नमस्ते

हाँ हाँ तबीयत ख़राब हो गई अभी तो घर से ठीक ही ठाक गया था वह अचानक कैसे तबीयत ख़राब हो गई नहीं ऐसा तो कुछ बात नहीं था कि तबीयत वबीयत ख़राब होती थी वैसे वह

तबीयत ख़राब है तो उस उसको कुछ नहीं है क्या इस्कूल में कुछ दवा ववा नहीं रखते हैं क्या आप लोग तो उसको रेस्ट कराइए आप

उसको रेस्ट कराइए तब ठीक हो जाएगा थोड़ा अगर नहीं ठीक होता है तो घर भेज दीजिए

अगर नहीं ठीक होगा तो फिर आ जाएँगे लेने के लिए हम ही आएँगे लेने के लिए देखिए कि ठीक हो जाए दवा ववा दे दीजिए देखिए कि ठीक हो जाए नहीं ठीक होगा तो फिर आकर ले

ठीक है देखते हैं ख़याल रखिए आप लोग बोलिए मैम को थोड़ा सा उसको अलग कोई क्लास ख़ाली हो तो उसमें ले जाकर थोड़ा सा रेस्ट कराए उसको ठीक हो जाएगा तो नहीं ठीक होता तो फिर हम आकर ले जाएँगे उसको

हाँ रेस्ट करेगा तो शायदा बुख़ार ख़ार आ रहा है तो शायद ठीक हो जाए नहीं होता है तो फिर हम आएँगे लेने के लिए उसको

बुख़ार ही है ना और कुछ नहीं है ना उसको

बढ़िया है नहीं नहीं करता है घर में भी पढ़ाई लिखाई करता है ठीक है